एहि सम्बन्धमे हम अपन विचार निम्न प्रकारसँ व्यक्त करय चाहैत छी जेना विज्ञानक आधारपर जे दबाव के सिद्धान्त छै ओहि सिद्धान्तपर ट्यूबवेल काज करैत अछि एहिमे एक वासर रहैत छैक आओर ओकरा जे नीचाँके ओर दबायल जाइत अछि तऽ ओहिसँ दबावपर ओ नीचाँक जे नल छै ओ पाइप छै ओहि पाइपके द्वारा जे जाहि तरहसँ ओकरा दबावमे हम नीचाँक तरफ करैत छी तऽ ओ ओकर विपरीत जे छै से पानि ऊपर अबैत अछि आर एहि तरहसँ ट्यूबवेल काम करैत अछि आर जेना इनारक बात छै तऽ प्राचीन कालमे इनार मुख्य साधन छलै पानि पीबाक आओर गाँवके अधिकतर लोक पानि इनारेसँ पानि पीबैत छलथि आ एखनहु गाँव घरमे इनार छैक जकर उपयोग कयल जा रहल छै आओर अखन तऽ सरकारके विशेष ध्यान रहैत छै की ओकर जे छै से नवीनीकरण कयल जाय इनारके साफ सफाइ एवं ओकरा कोना सुरक्षित राखल जाय एहिके लेल ग्रामवासीके सहयोग आर अपेक्षा रहैत छै जेकि यदि हम ओकर उपयोग करैत छी तऽ एहिमे हमरासभक कर्तव्य अछि जे कोना ओकर साफ सफाइ राखल जाय आओर ई हमरा प्राचीन कालक स्मृति दिलाबैत अछि एवम अखनहु जे छै से लोक एकर उपयोग करैत अछि